आज तक का सब से बड़ा गर्व करने वाली बात यह है कि मुझे मेरे माता पिता बहुत ही अच्छे हैं और जिसका मुझे बहुत ही गर्व है जिन्होंने मुझे इस क़ाबिल बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपने उनके सम्मान के लिए उनके गर्व के लिए कुछ कर सकें और उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी और हर कठिनाइयों में हमारे साथ खड़े रहे चाहे कैसी भी परिस्थिति रही वो हमेशा साथ मेरा देते रहे हैं और इससे बड़ा हमें नहीं लगता है कि मेरे जीवन में और भी कुछ है क्योंकि हर इंसान के जीवन में उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है वो बच्चों को हर तरीक़े से सपोर्ट करते हैं और उनका साथ देते हैं चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ रहे और उनके जीवन को वे सफल बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं चाहे वो पैसे से हो शिक्षा से हो या और तरीक़े से हो उनको देते है और हम चाहते है कि हमारे माँ बाप का आशीर्वाद हमारा हमारे ऊपर हमेशा बना रहे और हमारी सब से सभी ज़रूरतों और इच्छाओं को वो हमेशा पूरी करते हैं और जो भी हम कभी उन से उम्मीद करते हैं और उस पे वो हमेशा खरा उतरते हैं चाहे वो मेरी शिक्षा हो चाहे मुझे कोई चीज़ चाहिए मोबाईल से ले के गाड़ी या फिर और चीज़ें वो हमें हमेशा देते रहते हैं और एक बच्चे को और क्या चाहिए कि अपने माँ बाप से क्योंकि माँ बाप ही वो है जिन्हें वो अपने बच्चे को समझते हैं और उनको कभी किसी के सामने झुकने की सलाह नहीं हैं और उनको इस तरीक़े से बनाते है कि जिससे वो हमेशा सफल हो और अपनी कमियों को अपनी अपनी ख़ामियों को दूर कर सके और जीवन की उंचाइयों तक पहुच सके और अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर सके यही उनका आशीर्वाद रहता हैं अपने बच्चे के ऊपर और बच्चे भी उसी तरीक़े से उनका काम करना चाहिए और मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सब से महत्वपूर्ण और गर्व भरी बात है कि की मेरे मात पिता अच्छे हैं उन्होंने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया जिसका हमें हमारे समाज में या और हमारे आस पास के लोग मुझे मेरे बाप माता पिता के नाम से जानते हैं और उन्हें भी गर्व होता है कि मैं उनका बेटा हूँ और यही हमारी सब से बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने मुझे इस क़ाबिल बनाया और हमेशा मुझे इस बात का गर्व रहेगा कि मैंने एक अच्छे माँ बाप को पाया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस बात को जानकर ख़ुशी होगी और आप भी सोचेंगे एक अच्छे माता पिता बनने का और अपने बच्चे को भी उसी तरीक़े से शिक्षित करेंगे जिससे कि उन्हें जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ ना हो और वो हमेशा सफल रहें अधिक से अधिक गर्व भरी बात यही कि जब भी मुझे कोई कठनाई होती है तो देखते है कि मेरा बच्चा कहाँ कमज़ोर हो रहा है क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी जी है और जीवन की हर कठिनाइयों से वो रूबरू हुए हैं और अपना पूरा साथ देते हैं आगे चल कर भी हम अपने माता पिता जैसा बनने की कोशिश करेंगे और अपने बच्चों का भी उनकी तरह लालन पालन करेंगे जिससे वो जिससे वो भी अपने जीवन में सफल हों और उनके जीवन में आने वाली हर कठिनाइयाँ दूर हो सके यही मेरी उम्मीद है और ये अपने लिए बहुत ही अच्छी और गर्व की बात है